रिटेल या थोक बाज़ारों के बारे में इन में ये जानता हूँ कि एक ही छत्त के नीचे किराने का समान सब्ज़ियाँ बर्तन इलेक्ट्रिक समान ये सभी मिल जाते हैं जो बाज़ार मूल्य से थोड़े से कम मूल्य में मिलते हैं हालही के वर्षों में किराने या सब्ज़ियों की कीमतें परिस्थितियों के आधार पर कम ज़्यादा होती रहीं हैं ऑनलाइन ख़रीदारी के बारे में मेरा यही मानना है कि ये एक अच्छी आदत भी है और एक बुरी आदत भी है अगर मैं घर से बाहर हूँ और मेरे घर में कुछ आवश्यक समानों की ज़रूरत है और मेरे घर में माता पिता या बच्चें हैं जो बाज़ार नहीं जा सकते हैं तो मैं कहीं से भी अपने घर पर आवश्यक समान को पहुंचा सकता हूँ बुरी बात इस में इस लिए भी है कि मनुष्य को थोड़ा इस ने आलसी बना दिया है वो छोटे छोटे कामों के लिए बाज़ार जाने को मना कर देता है और घर बैठे मोबाइल के द्वारा अपना वो सामान घर पर आर्डर कर के मंगा लेता है